मां एप्पल जी स्माट वॉच वरिती आहे ॾाढी सुठी आहे हुनजी डिजाइन विजाइन ॾाढी सुठी आहे मां त तव्हांखे इअं हिकु सलाह ॾींदुमि कि तव्हां बि एप्पल जी स्माट वॉच वठो हुनजी डिजाइन विजाइन सभु सभु सुठी हुन जेका फ़ंक्शन उहा बि सुठा आहिनि